फोटोग्राफी दा शौक बारे च सुनाचै तुसें गी तां मिगी जेह्का शौक हा ओह् बचपन शा गै हा

मेरा इक दोस्त होंदा हा चनैनी दा ओहे साढ़ै कोलडिया बड़ी बारी आए दा ऐ फोटो खिच्चने गी ओह्दै नै मेरी दोस्ती बनी उस मिगी दो त्रै मौके दित्ते फोटो खि च्चने दे कैमरा पकड़ाउड़दा हा फोटो आह्ला कैमरा घट्ट दिंदा हा ते जि'यां जि'यां में बनांदा गेआ ते ओह् मिगी कैमरा बी देना शूरू करी गेआ ओह्लै में बड़े शैल शैल फोटो लोकें दे ब्याह् च खिच्चदा होंदा हा फ्ही मिगी पैसे बी थ्देहोंदे हे ओह्दे ते आस्तै आस्तै फोटो दा कम्म बड़ा कीता फ्ही छोड़ना पेआ घरै दी जिम्मेदारिये करियै फोटोग्राफी च केह् होंदा कि बड़े हारे कैमरे मैंह्गे मैंह्गे लगदे फोटो खिच्चने लेई ते कैमरे आस्तै पैसे कुत्थुआं करने हे ओह्दी बजह् कन्नै अऊं कैमरे नेईं लेई सकेआ फ्ही घरै दे बी हालात ऐसे खराब होई गे कि घर बी कम्म करना पेई गेआ खेती बाह्ड़िया दा ओह्दे बाद घरैाह्ले तौले गै ब्याह् बी कराइड़या फ्ही होर परेशानियां पेई गेइयां

फोटोग्राफी मेरा शौक बी ऐ हा ते इयां अगर मिगी मौका मिलै ते बनाने आस्तै उस गी कि'यां बना जि'यां अजकल ड्रोन चले दे बड्डे बड्डे ते सैटलाईट कन्नै बी फोटो शैल औंदे न ते इंडिया बिच अगर थल्लै दिक्खना होऐ जमीनी सतह् उप्पर बड़ियां शैल शैल जगहां न उत्थै जाने दा मौका मिलै ते उत्थै फोटोग्राफी बड़ी शैल होई सकदी ते करने दा मौका मिलना चाहिदा इक बारी जैदा नेईं पर अपने दोस्तें कन्नै गै फोटोग्राफी गी अपने देशै गी फोटोआं जेह्ड़ियां न अस खिच्ची सकचै शैल शैल